हम जे बच्चा रहिए न तऽ हमरा गाममे नहि सड़क रहै नहि गाड़ी रहै आओर नहि ओतेए दोकान दौरिसभ रहय तऽ तऽ ईभ दिक्कत झेलय पड़य रहय लेकिन आइ आइ काल्हिके जमानामे मतलब अठारह साल भऽ गेलय न हमर तऽ आइकाल्हि गाड़ीके एक्के बार फोन करय छियै तऽ द्वारपर लगि जाय छै कतहुँ जाइके कोइ दिक्कत नहि छै अस्पताल जाय की कतहुँ जाय आ दोकानो दौरि बहुत खुलि गेल छै आ रोड बढिआँ बढिआँ बनि गेल छै अपना गाँव अपना गाँवमे नाला बनि गेल छै आओर जलके सुविधा भए गेलय पीयबला हर गली गली नल लागि गेलय रोड बनि गेलय तऽ दोकानो अर भए गेलय त आब सभ चीज बदलि गेलय गाड़ियो अर चलि गेलय बहुते एक फोन पर गाड़ी आबि जाय छै तऽ दुनिआ पूरा बदलि गेलय एना गाँवओ पूरा बदलि गेलय सभचीज बचपनमे तऽ हर जगह कच्ची रोड रहै थाल पानि बला रोड रहै गिरय पड़य रहिए चोट लागि जाइत रहै आबऽ सभचीज बदलि गेलय एना नाला भए गेलय रोड भए गेलय तऽ सभचीज बदलि गेलय एना दोकान दौरि जादा भए गेलय गाड़ी अर भए गेलय आओर मोबाइल फोन भए गेलय पहिले बात करयके लिए चिठ्ठी लिखऽ पड़य रहय टेलीफोनपर जाके बात करय पड़े रहय आब साथ साथ घर घर मोबाइल भए गेलय जब मन तब बात करि सकय छी जेकरासँ ओकरा मनसँ बात करि सकय छियै रिचार्ज डलवाउ आओर बात करि लिअ तऽ आब ऑनलाइन जमाना भए गेलय न कोइ दिक्कत झेलयके ककरो कोनो काम नहि छै अहाँ जब मन तब चौबीस घण्टा बात करि सकय छियै चिट्ठी पहुँचाबयके कोइ दिक्कत नहि कि आइ पहुँचेबय तऽ पाँच दश दिनके बाद पहुँचते आब ओ जमाना नहि रहले सभचीज बदलि गेलय एना आबऽ बिल्कुल मस्त भए गेलय सरकार बढिआँ करि देलकय